में पैह्लें बी में पैह्लें कदें बी डोगरी नी ऐ ही पढ़ी दी ना ई डोगरी च क्हानी ही पढ़ी दी कालेज आइयै मतलब डोगरी मी लग्गी ओह्दे कशा पैह्लें में ज्यादा करियै हिन्दी च क्हानियां पढ़ी दियां न इंग्लिश च बी पढ़ी दियां न मतलब हिन्दी च क्हानियां मतलब मतलब हिन्दी में स्टार्टिंग तो में हिन्दी पढ़ी दी ऐ ते हिन्दी च में ज्यादा क्हानियां पढ़ी दियां न में इंग्लिश बी पढ़दी ही पर इ'न्ना इंट्रस्ट नी हा इंग्लिश क्हानियां च बगैरा पर हिन्दी च ज्यादा हा हिन्दी पढ़ना बी मतलब अच्छी लगदी ही मतलब समझ बी आई जंदी इंग्लिश बी आई जंदी ऐ समझ बट इयां होंदा कि अपना अपना इंट्रस्ट होंदा ज्यादा किसी दा हिन्दी च होंदा किसी दा इंग्लिश च होंदा किसे दा उर्दू च होंदा किसे दा डोगरी च होंदा ते मेरा स्टार्टिंग च ओह् हिन्दी च रेहा हां में हिन्दी दी क्हानियां अज्ज बी पढ़नी होन्नी मतलब में डोगरी पढ़नी आं बट में हिन्दी दी क्हानियां अज्ज बी पढ़नी होन्नी ओह् क्हानियां अच्छियां लगदियां पढ़ने मज़ा आंदा ते अच्छी इंट्रस्ट बनदा जिसलै बंदा पढ़दा जा ना ते क्हानी दे उप्पर इक घटना होंदी उसी घटना दे रिलेटिड फिर दुई घटना होंदी ओह्दे रिलेटिड फ्ही त्री घटना होंदी इ'यां मतलब इ'यां स्टैप बाई स्टैप क्हानी चला दी होंदी एह् नी होंदी कि इक घटना इद्धर दी होई दुजी कितो होर दी होगी नेईं क्हानी च बी इयां गै होंदा घटना इ'यां होंदी सिर्फ इक लैंग्वेज़ भाशा अलग अलग होंदी लैंग्वेज़ अलग होंदी हिन्दी जियां अलग आई जंदी हिन्दी हर इक पढ़ी सकदा डोगरी मतलब जेह्ड़ा पढ़दा रेहा पढ़दा रेहा मतलब डोगरी च ज्यादा रीडिंग करने दा जरूरत पौंदी कि साढ़ी डोगरी अच्छी होई जा मतलब असी प्रापर मतलब रीड करी सकन उसी होर इंग्लिश च बी होंदे होर इ'यां पैह्लें मतलब कि पैह्लें में कदें बी मतलब कि इयां डोगरी च नी पढ़ी हून में डोगरी च कथाकुंज पढ़नी बुक्क ओह्दे च बी क्हानियां न अच्छी न मतलब बंदा इ'यां पढ़ै समझी सकदा होई सकदा मतलब कोई डोगरी कोई किसी कोई उर्दू पढ़दा होंदा कोई मतलब उर्दू च उ'नें उर्दू दी क्हानियां पढ़ना इंट्रस्टिंग होंदा मतलब उर्दू दी क्हानियां कैसियां कैसियां मतलब होंदा क्हानियां शायद सेम होंदियां न सारें च सेम होंदियां होनियां पर में हालें तक कोई ऐसी बुक्क नी पढ़ी कि जेह्ड़ी क्हानी मतलब हिन्दी होऐ मतलब उसी डोगरी च ट्रांसलेट होऐ कीते दा जां डोगरी दी हिन्दी च बुक्क ऐसी हालें तक में नेईं पढ़ी होर नां पता मीं एह्दे बारे च होंदियां होनियां लखोई दियां बट हालें तक में नी पढ़ियां पढ़गी एह् बी हून मतलब एह् ही ऐ कि पढ़नियां पैह्लें पता पर इन्ना ज्यादा ध्यान नी दित्ता कि कदें कोशिश नी कीती कि ऐसा करां में ऐसा पढ़ने दी अज्ज मतलब कोशन च पढ़ेआ में हून में ट्राई करना ऐ कि एह् वाली बुक्क पढ़नी जेह्ड़ी डोगरी इंग्लिश हिन्दी च होऐ होर हिन्दी डोगरी च लिखी दियां क्हानियां न ओह् पढ़नियां किन्ना क फर्क होई सकदा इं'दे लिखने च केह् होई सकदा केह् मतलब डिस डिसटेंस होना केह् नेईं मतलब हिन्दी च क्हानियां डोगरी च बी क्हानियां अच्छियां न में पढ़ियां हून कथाकुंज दियां क्हानियां सारियां ठीक न बगैरा अच्छियां न बगैरा अच्छियां न मतलब बंदा पढ़ी सकदा उनें अराम कन्नै इयां ऐ कि थोह्ड़ा उ'नें रीडिंग करने दा थोह्ड़ी प्राब्लम होंदी स्टार्टिंग च मिगी डोगरी रीड करने च मतलब इ'यां प्राब्लम कि में पढ़ी दी नी ऐही हिन्दी पढ़ी दी ही स्टार्टिंग मतलब हिन्दी में जल्दी जल्दी रीड करदा डोगरी च इ'यां थोह्ड़ा होई जंदा हा कुछ वर्ड़िंग च होंदा हा लिखने च बी होंदा होर बोलने च बी होंदा जियां ब गी असें प पढ़ना होंदा होर हिंदी च ब ई ब ई बोलना होंदा इयां भाव उत्थें भाव बोलना ते इ'यां धोह्ड़ा होंदा मतलब एह्दे च होई जंदा पर हिन्दी च हिंदी च क्हानियां में ज्यादा पढ़ी दियां न होर होंदा दोनां दा इक ही मकसद होंदा ऐंड च कि उ'नें दोनां कि सानू इक अच्छी मतलब शिक्षा मिलनी चाहिदी ऐंड च सानू कि केह् सिक्खने गी मिलेआ इस क्हानी तो केह् नी डोगरी च बी ऐसा ई सेम होंदा कि के क्हानी कैह्दे बारे च ही एह्दे बिच्च केह् हा केह् नेईं होर इंग्लिश च में इन्नी ज्यादा नी हैन पढ़ी दियां कि ज्यादा सनाई सकां पर इंग्लिश च बी होंदियां सेम होंदियां उं'दे च बी इ'यै होंदा कि मतलब क्हानी च एह् एह् होएआ स्टोरी टाइप होंदियां के एह् स्टोरी इ'यां ही जियां इक स्टोरी ही इंग्लिश च नांऽ नी हून याद आ दा ओह्दे पर इ'यां थीम मतलब इक ओह् हा मतलब इक आर्मी बोआय हा जिसलै मतलब ओह् जिसलै अपने मतलब देश गी अजाद करने ओह् फ्रीडम बाय हा ओह्दे च था फिर ओह् मतलब हैल्प लैंदा उंदे पैसे लेने उन्नै पैसे लेई मतलब इ'यां मतलब पैसे लेई मतलब कि हथियार लैने फिर उन्नै हैल्प करनी फिर ऐंड च ओह् होई जंदा मतलब उसी मतलब लड़ाई च उसी लग्गी जंदी ओह् फिर ओह् इक घर रैंह्दा उद्धर मतलब उसी रक्खेआ जंदा ओह्दी मतलब हैल्प कीती जंदी कुड़ी करदी अनु दा पापा बी मतलब ओह्दा पापा किते मतलब अजादी दियां ओह् मतलब रैलियां निकलदियां हां उद्धर गेदा हा फिर उद्धरा ओह् आई जंदे उन्नै उ'नें सारें गी पकड़ी लेदा हा फिर उद्धर जाइयै ओह्दे भापा गी मतलब कर छड़कांदा ओह् फिर घर बापस आई जंदे मतलब ऐसी मतलब उ'ऐ सेम होंदियां ओह्दे अलग अलग होंदा किसी दा अलग थीम मतलब होंदा मकसद ओह्दे च ओह्दे ओह्दे फ्रीडम दे बारे च हा दस्से दा उस उस स्टोरी च हिन्दी च बी ऐसियां होंदियां किसी च ऐसी होंदी मतलब घटनां होंदियां दस्सी दी कोई इतिहास दे रिलेडिट होंदी कि साढ़ा इतिहास ऐसा हा डोगरी च बी सेम होंदियां कि उं'दे च बी कि साढ़े इतिहास च ऐसा हा एह् होएआ हा मतलब एह् करना हा असां सब ठीक होंदा पर हून में ओह् ट्रासलेट बुक्स बगैरा ओह् में नेईं पढ़ी दियां हल्ले तक होर नां ई मी इं'दे बारे च कुछ ज्यादा नालेज़ ऐ जेह्दे बारे च थी ते ओह् क्हानी पढ़ी दियां हियां हिंदी च बी पढ़ी दियां हियां इंग्लिश च बी पढ़ी दियां हियां ओह् सारियां में मतलब थोआढ़े कन्नै ओह् शेयर करी दित्तियां अपना ऐक्सपीरिंयस जो बी था मेरा कि जो जो कुछ पता हा ओह्दे बारे च